हाँ मैं एक विशेष रूप से सुंदर अदित्य चढ़ाई वाले स्थान का वर्णन कर सकता हूँ जहाँ में गया था मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में रणथंबोर स्थान पर गया था और केदारनाथ और बद्रीनाथ भी गया था वहाँ पर भी मैंने विशाल पर्वत पर चढ़ाई की तो मैंने वहाँ पर अनुभव किया कि हमें किस तरीक़े से विशेष स्थानों पर चढ़ना है और तब मैंने रणथंबोर में गणेश जी के मंदिर पर जाने के लिए चढ़ाई स्टार्ट की तो शुरुआत में काफ़ी परेशानियों का सामना किया लेकिन अंत में हम सफलतापूर्वक पर्वत पर चढ़ गए और हम ने गणेश जी के दर्शन भी किए इसी प्रकार मैंने मेरे जीवन में जब मैं केदारनाथ गया तब मैंने केदारनाथ पर्वत पर चढ़ाई इस्टार्ट की तो शुरुआत में मैं बहुत थक गया लेकिन मैंने बारी बारी कर के और विशेष रूप से वहाँ आनंद की अनुभूति करती हुए मेरी यात्रा को सफल बनाया